جی ہاں خواتین ہیلپ میں جیسے کہ گھر کا کام ہو گیا جھاڑو لگانا برتن مانجنا گھر کے بہت سارے کام ہوتے ہیں سب کرنا بچے پڑھانا یہ بھی کام ہیں خواتین گھر کے لیے بہت اچھا ہے پڑھانا لکھانا کام کرنا جھاڑو لگانا پوچھنا خواتین گھر میں سب کام کرتے ہیں چاہے جھاڑو لگانا ہو برتن مانجھنا ہو کپڑا دھونا ہو بستر دھونا ہو چوکی دو دھونا ہو گھر صاف کرنا ہو گھر میں جھاڑو لگانا برتن مانجنا گھر کا صفائی کرنا خواتین ہی کرتے ہیں گھر کا کام اور گھر میں پڑا بچے پڑھانا بچے کا کپڑا دھونا بچے کا سب کچھ کرنا دیکھ بھال کرنا خواتین ہی کرتے ہیں گھر کا سارے اے ٹو جیٹ کام کرنا خواتین ہی کرتے ہیں گھر میں دیکھ بھال بچے کا کپڑا دھونا برتن مانجنا سب کچھ کرنا بچے پڑھانا لکھانا سمجھانا برتن مانجنا سب خواتین کرتے ہیں گھر کے کام میں ملازمت کے چند اچھے واقعے کون سے ہے گھر کا برتن مانجنا